हँ यौ अहाँके केहन ड्राइवर हए नहि हए अच्छा हए कि नहि हए अच्छा रहतै तऽ हमरा अगिला बेर आर्डर ओकरे करबै किएकि पैसा कम लै हइ सुरक्षितसँ लऽ जेतै जेना अच्छासँ जेना अपना लोकके तरह सम्हारि कऽ लऽ जायके चाही से हँ किछो होय पब्लिककेँ किछु होयके नहि चाही किछु दिक्कत नहि होयके चाही एकदम सुरक्षित लऽ जायके चाही आ सुरक्षित धऽ जायके चाही आ किराया कतेक लेबै सेहो कहि देबै तब ने हमहूँ आरके उएह हिसाबसँ जयबै से हँ हमरा घूमय जायके हइ बहुत दिन जेना समस्तीपुर दरभङ्गा जेना मुजफ्फरपुर जेना हाय हायाघाट ओसभ घूमय ओतना ओतना दूर जायके हइ तऽ जतेक भाड़ा होतै से बतेबै ओहि हिसाबसँ ने हम आरके उएह हिसाबसँ हमहूँ आर के जयबै जेना होतै समस्तीपुर रामभदरपुर जेना होलै हायाघाट बाजार अब जतेक किराया लेबै अहाँके ड्राइवर होयके चाही बढ़िआँ जे अच्छासँ लऽ जाइक अच्छासँ धऽ जाइक अच्छासँ पहुँचा दैके चाही किछु होयके नहि चाही आर ठीकसँ लऽ जायके चाही ठीकसँ धऽ जायके चाही कतेक किराया होतै नहि होतै ओ बता देथिन उएह हिसाबसँ ने अगिला बेर आर्डर ओकरे करबै से हँ हमरा एहि जगह जायके हए घूमयके से च च चलथिन कि नहि जयथिन सेहो बोल देथिन ने से हँ जयबै चाहे नहि जयबै कतेक किराया लेबै नहि लेबै ओकर बाद ही ने हम आर उएह हिसाबसँ इन्तजाम करबै से हँ से ओतेक भाड़ा लै छथिन से ओ बढ़िआँ बढ़िआँ आदमी छथिन ओकरे बोलाय लेब अगिलो बेरीसँ हँ से लऽ छलथिन से अच्छासँ ओ लऽ जाइ छलखिन से हँ से कोइ दिक्कत नहि होय दै छलखिन किरायो कम लै छलखिन किराया कम लै छलखिन आ गाड़ी भी ठीक हइ आ ओकर ड्राइवर भी ठीक हइ आ ठीक हइ ठीक हइ हँ लेकिन पाइयो कम लै छलखिन गाड़ियो ठीक हइ ज्यादे जर्किन होइ होय हइ जर्किन होय चाहे किछो होय लेकिन किराया चाही ओतेक जतेक लेथिन से बोल देथिन अगिला बेर ओ आर्डर करबनि हुनके जे नहि हमरा घूमयके हइ पिकनिकपर जायके हइ तऽ ओकरा तऽ टेम देबहीके पड़थिन ने तब ने हमहूँ आर ओहि हिसाबसँ किराया देबै से हँ से एतेक देर घुमलियै एतेक देर ओकरा गाड़ीमे बैठलियै कतेक हिसाब भेलै कतेक की भेलनि से ओ अपन देथिन हमहूँ आर आनब किराया लऽ लेथिन बस अपना घर जयथिन हम अपना घर रहबै हुनकर ने ओकरा दिक्कत ने हमरा दिक्कत बस एतनेमे ठीक